آج میں جب مارکیٹ گئی تو میں نے ایک شاپ پہ بریسلیٹ دیکھا حالانکہ مجھے بریسلیٹ اتنا پسند نہیں ہے کیوں کہ وہ اُس سے مجھے بہت ہاتھوں میں ایچنگ ہوتی تھی لیکن وہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اُس کو جاتے ہی خرید لیا اور پھر جب ہم جا کے گھر خرید کے گھر لے کر آئے تو میں نے ممی یہ سب کو دکھایا تو اُن کو تو کچھ خاص نہیں لگا کیوں کہ کسی کو بریسلیٹ اتنا پسند ہے نہیں اور اُس کی وجہ سے کپڑے بھی ہمارے خراب ہوجاتے جیسے اُس کے اسٹون نہیں نکل آتے تو اسٹون جس میں لگے ہوتے ہیں وہ ہمارے کپڑوں میں دوپٹے میں پھنس کے اُس کو خراب کر دیتے ہیں تو اِسی لیے کسی کو زیادہ کچھ پسند نہیں ہے بریسلیٹ اور جب میں لے کر آئی اور تو اور ایک اور بات ہوگئی تو پھر اُس میں ذرا سی بس پانی ہلکا سی لگ گیا تو وہ اُس کی شائننگ جانا شروع ہوگئی اور اُس کے بعد اُس کے نگ بھی اسٹون جو ہوتے ہیں وہ نکل آئے تو پھر اب تو مجھے ایسے ہی نہیں پسند تھا تو میں نے اُس کو خوبصورتی کے مارے لیا تھا لیکن جب وہ نکلنا شروع ہوگیا تو مجھ سے تو دیکھا ہی نہیں گیا میں نے اُس کو ہٹا ہی دیا اب میں نے یہ کرلیا ہے کہ مجھے اب نہیں لینا ہے میری دوستوں کو بھی کچھ زیادہ خاص پسند نہیں ہے یہ بریسلیٹ اور بریسلیٹ تو بالکل اب میں لوں گی ہی نہیں کیوں کہ میں نے اب دیکھ کیا کہ میں مجھے پہلے پسند نہیں تھا اور میں نے دوبارہ اُس کو ایک اُس کی خوبصورتی دیکھ کے لیا لیکن اُس کی خوبصورتی ہی خالی وہیں تک تھی گھر آکے میں نے جب ہلکا سی اُس میں بس پانی کی تھوڑی سی بوند ایک لگ گئی تو اُس کے اسٹون نکلنا چالو ہوگئے شائننگ چلی گئی اور پسند ہی نہیں آیا کسی کو تو سب نے منع کردیا کہ مجھے بریسلیٹ تو نہیں پسند تو